ٹیکنالوجی کا آنے سے ہم کو بہت سارا فائدہ ہوتے ہیں ہم ہوٹل سے بھی کھانا منگواتے ہیں اور آڈر کرنے پر بھی آ جاتا ہے گھر پہلے کا زمانے میں تھے لانا پڑتا تھا لانے جاتے تھے اب ٹیکنالوجی کا آنے سے ہم کو بہت سارا فائدہ ہوتے ہیں کپڑا بھی آڈر کرتے ہیں طرح طرح کے آتے ہیں کھانا بھی آڈر کرتے ہیں ہر چیز کی خو خوبی آ گئی ہیں اسی لیے ٹیکنالوجی کا آنے سے ہم کو بہت سارا فائدہ ہوا ہر چیز کے بارے میں اب کچھ کہوں سے بھی بہت سارا دور سے بھی آ جاتا ہے کپڑا جو ہم کو پسند رہتا ہے آڈر کرنے سے ہر چیز کی ہر چیزیں آ جاتے ہیں ہم بھی کیے ہیں کپڑے آڈر اور کریں گے اسی لیے ٹیکنالوجی آنے سے بہت سارا خوبیاں معلوم ہوتی ہے بہت سارا انسان بھی خوش ہیں اور ہم بھی خوش رہیں گے ہر چیز ٹائم پہ مل جاتے ہیں جو لانے کے کوشش کرتے ہیں وہ آ جاتے ہیں آڈر کرنے پہ کپڑے بہت سارا سامان بھی آتے ہیں اسی لیے ہم ہم میرے زندگی میں آنے سے بہت ساری خوشی ہم کو ملتی ہے ٹیکنالوجی بہت اچھا ہے ہوٹل کا کھانا بہت سارا منگوا لیتے ہیں